पणजी मडगांव वास्को पेडणे साकवाळ फोण्या कुर्टी कुट्टाळी साळगांव पाटो पिळण सांगे कुंडय वाळपय बिचोली दारबांदोड्यां काणकोण कलंगूट नेतुली बाणावली कलंगूट बागा अणजुणा हर्मल वागातोर पाळोळ्या कोलवा बाणावली मोर्जी मिरामार दोना पावल आगोंदा मांद्रें शापोरा काबद राम मंगेश देवूळ शांतादुर्गा देवूळ महालक्ष्मी देवूळ फातोरडेचें चर्च नेरुचें देवूळ पेडणेचे सातेरी मंदीर फोंड्याचें नरसीं मंदीर मडगांवचे होली स्पिरिट चर्च राशोलचें चर्च मोल्यां बेरण बोडला उद्यान चोला घाट तांबडी सुुला मांडवी नदी जुवारी नदी सत्तरी घाट बार्देस घाट साळ नदी दुदसागर धबधबो राशवर किल्लो तिसवाडी केपें लाटाम बारस